हैलो ओह् मैडम जी मिगी इन्साइकलोपीडिया चाहिदा हा ओह् मैडम जी किन्ने दिन होई गे औंदे मिगी चार दिन होई गे लगातार औंदे तुस आक्खा दे कल्ल आई जानी अज्ज आई जानी मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी किन्ने चिर होई गेआ आखदे में चाहिदी ही में पढ़ना हा उसगी हां मैडम मैडम जी तुस होर कोई जुगाड़ ई करो फोन करियै पुच्छो हां बच्चें ई

ठीक ऐ भी